हलो नमस्ते जी क्या अच्छा कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लौक लौकी तोरई भिन्डी करेला बैंगन और निम्बू प्याज हर सब्ज़ी है बैंगन पन्द्रह सौ में मिलेंगे एक कुन्टल हाँ हाँ हाँ वो लम्बे वाले हैं और वो गो गोल भी हैं बैंगनी भी है और सफ़ेद भी है और हरा भी है ठीक है बैंगन पन्द्रह सौ में मिलेंगे और लौकी एक हज़ार में तोरई एक हज़ार में भिन्डी एक हज़ार में अरे चलो ज़्यादा लोगे तो कम हो जाएंगे पैसे ठीक है मिल जाएंगे चुकन्दर है जो ढाई हज़ार में है और प्याज है जो तीन हज़ार में है और सारी हरी सब्ज़ियाँ हैं इस समय वो सस्ती हैं भिन्डी भी डेढ़ हज़ार में हाँ हाँ पतली वाली बस भिन्डी चाहिए तुमको अदरक भी मिल जाएगी सब कुछ मिल जाएगा शिमला मिर्च पतले वाले हैं मोटे वाले गोल वाले हैं ठीक है ठीक है हाँ आलू की रेट तीन हज़ार रुपैया आलू चिप्सोना है सफ़ेद वाले आलू हैं जो चिप्सोना है वो तीन हज़ार में है और जो सफ़ेद वाला है वो पच्चीस सौ में है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक अच्छा घुइयाँ पुदीना भी लोगे अच्छा अच्छा अरे टाट के टाट टाट वाले बोरे में रखा करो हरी सब्ज़ी ठीक हाँ निम्बू भी ले लेना ठीक है ठीक है कस्टमर हाँ हाँ हाँ भेज भेज देना भेज देना ठीक है ठीक है नमस्ते नमस्ते